ॿारहां जनवरी ॿ हज़ार टेवीह चोॾहां फरवरी ॿ हज़ार टेवीह पंद्रहं मार्च ॿ हज़ार टेवीह सोरहां अप्रैल ॿ हज़ार टेवीह सत्रहां जुलाई ॿ हज़ार टेवीह